हा जय झूलेलाल सर मां सर मां तव्हांजी क्लास में हिते पढ़ंदी आहियां टवैल्फथ त मां हाणे मूंखे समुझ में नथो अचे टवैल्फथ साईंस खईं त आहे पर अॻिते छा कयां मूंखे त उहो सभु समुझ में ई मैडम समुझ में ई नथो अचे पियो तव्हां थोरो मूंखे ॾींदव बई सलाह बई मां अॻिते छा कयां छा छा थी सघंदो आहे साईंस में अछा हुन में कहिड़ी कहिड़ी कंपनीअ में मां अॻिते कमु करे सघंदी आहियां हा अछा त हिन भारतीय विद्यापीठ कॉलेज मां ही खणंदा आहिनि भले स्टूडैंट खे अछा सर छा उहोई हा हा अछा उहोई मूंखे त समुझ में ई न पियो अचे मां कयां छा तॾहिं तव्हां वटि आयमि मां चयो तव्हां ज़रूरु सुठी सलाह ॾींदव हा हा मैम ज़रूरु मुंहिंजा सर

हा हा अछा उहोई मुंहिंजा ममी पापा चवनि पिया बई न त कंहिं मैट्रो वैट्रो में लॻु त मूंखे त मैट्रो में समुझ मे नथो अचे तॾहिं मां चयो भई के कम्प हा मूंखे कंहिं कंपनीअ में ई करिणो आहे इम्फोर्सिस वग़ैरह में त अछा थैंक्यू मैम थैंक्यू हा